भलायकी जतनाय समाजीक आदार आनी स्वाभिमान हांच्या नदरेन फोंड्यां जिल्ल्यान जाणटे लोकां मुखार गोंयची मुखेल आव्हानां आनी संदी आसात फोंड्यां म्हालान जायत्यो वृध्दाश्रमां आसात जंय जर तर जाणट्यांक अशें दिसता आसत की आपूण एकटो आसा तांच्यानी भुरग्यांनी तांकां थंयसर घालचे परस तांच्यानी स्वता थंयसर आलाशेर घेवपाक शकतात तशेंच आफ्टर रिटायरमेंट खुबश्यो सुविधा हांगासर आमी निवृत्त नागरिकांक दितात तशेंच तांचे खातीर भलायकी शिबिरां आयोजीत करतात तांचे खातीर आव्हहनां तर तरेतरेंची तांकां मदत करपी अशी अपिल्स लोकांकडेन करतात जितूतल्यान लोक जे जे लोक सक्षम आसा आधार करपा खातीर ते मुळांत तांकां आधार करपाक फुडें सरतात काळजी घेतात तशेंच

तांकां पेन्शन ही एक गोंय सरकार स्कीम आसा ताचे वयर बी तांकां आजार जाता पेन्शन आयिल्ल्यान पेन्शन येना तांकां जे जाणटे नागरीक आसात तांकां म्हयन्या म्हयन्याक दोन एक हजार रुपया तेंच्या खात्यांत जमा जाता तशें अश्यो स्किमी तयार केल्ल्यो आसात तशेंच भलायकेच्या नदरेन म्हणलें तर शिबिरां मागीर फ्री हेल्थ कँप्स म्हणटात तेका ते घेवपाक जातात दोळ्यांची चिकीत्सा मागीर हेर गजाली डायबिटीज जेका गोडे मुत म्हणटात ताचेर चॅकअप हें आसतात तशेंच जाणटे